میرا پسندیدہ کتاب انگارے ہے جب یہ کتاب منظر عام پر آیا تو اس کے خلاف بہت کچھ لکھا گیا اس میں شامل تحریروں کو فحش اور خلاف مذہب قرار دیا گیا اور کتاب کو ضبط کر لیا گیا اس مجموعہ میں فیف شدہ روایت اور بغاوت کے مہذب تیور دیکھنے کو ملتے ہیں اور شاید اسی لئے مجھے بہت پسند ہے میں اس پر مبنی فلم دیکھنا پسند کروں گا